پہلے کی نقل و حمل اور سفر کے اختیارات مختلف تھے جیسے کہ پہلے جو سو نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں تھیں جیسے کہ پہلے سفر کرنے کے لئے ٹانگا ہوتا تھا رکشہ ہوتا تھا ایسے چیزیں ہوتی تھی جس سے بہت وقت لگتا تھا اب جیسے کہ سفر کرنے کے لیے بائک ہو گئی کار ہو گئی اس میں بہت سی سہولتیں آ گئیں اور نئی نئی ایجاد ہو رہی ہے جیسے کہ الیکٹرانک کار آ گئی الیکٹرانک بائک بھی آ گئی ہے اس سے بہت ٹائم بھی بچ رہا ہے اور اس میں بہت سی سہولتیں بھی مل رہی ہیں نقل و حمل کرنے کے لیے بہت ٹائم بھی موجود بچ رہا ہے پہلے جو حالات تھے اس سے بہتر اب موجودہ حالات اچھے ہے